अस बाड़ियै गी गोहा सु'ट्टी सकने आं जेह्का हैल सु'ट्टदे पैह्लें पराने जमाने च हैल होंदा हा ते अजकल पैह्लें असें पराने जमानै च माल रक्खे दे होंदे हे जदूं हैल निं सु'ट्टदे हे हून पैह्ले जमानै गोहा सु'ट्टदे अज्जकल हैल सुटट्टदे बगैरा बगैरा ओह्दे बाद प्ही तां करियै हैल तां करियै सु'टदे कि ओह्दे बिच कीड़ा निं लग्गी सकदा अगर गोहा सु'टना होऐ तां फसल क्या होंदा ओह्दे कन्नै खराब निं होंदा हा ते हैल सु'टना होऐ खराब होई जंदा ओह्दे बाद प्ही पराने जमानै बड़ी मैह्नत करदे लोग माल रखदे अजकल कोई रखदा निं ऐ ते तां करियै हून हैल सु'टदे अजकल लोक मैह्नत कम्म करी दे जा दा ते एह्दे कन्नै फसल तां करियै निं शैल होंदा पैह्लें देसी लोग ते देसी जमाने हे ते तां करियै गोहा सु'टदे हे क्या फसल होंदा हा